اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم مکمل کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں میں اپنے بیٹے کے لئے زیادہ سے زیادہ تعلیم جو کہ بچہ میرے دنیاوی معاشرے کے لئے بھی ایک مثال بن سکے ایسا تعلیم دینا چاہتی ہوں کیونکہ بچہ جب ایک بچہ جب پڑھتا ہے تو کئی کئی لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اس لئے میرا میرا مقصد یہ ہے کہ بچہ میرا تعلیم اچھی حاصل کرے اور اچھا معاشرہ بنائے معاشرے میں اچھا مقام حاصل کرے تعلیم یافتہ لوگ معاشرے کے لئے بہتر ہوتے ہیں اور جتنی ماں تعلیم زیادی رہیں گی معاشرہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا اس لئے میرا مقصد ہے کہ بچہ تعلیم اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کرے